मध्य प्रदेश जी वॾियूं आर्ट गैलरियूं ऐं संग्रहालय खोड़ आहिनि जीअं की सांची संग्रहालय सांची सांची शहर मध्य प्रदेश में स्थित आहे जंहिंजो आविष्कार सर जॉन मार्शल ने कयो हुयो ऐं उन खां वरी ॿियो बि खजुराहो में बि आर्ट गैलेरी ऐं संग्रहालय मौजूदु आहे जेके ई एस आई संग्रहालय बि चवंदा आहिनि जंहिंमें ॿटीह सौ मूर्तियूं अलॻि अलॻि प्रकार जूं हुते सॼो दर्शायो वियो आहे जेके छत्तरपुर जिले में मध्य प्रदेश में पवंदो आहे ऐं पे बि खोड़ आहिनि जीअं की ग्वालियर में महाराज सर जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय बि मौजूदु आहे ऐं ईअं ई ॿिए बि ॾाढा संग्रहालय मध्य प्रदेश में मौजूदु आहिनि हिकिड़ो जबलपुर में रानी दुर्गावती संग्रहालय बि आहे जेको ॾही शताब्दीनि जी मूर्तियूं जंहिंमें दर्शायूं वियूं आहिनि